ठीक हाँ जी कौन बोलिए मैं बोल रहा हूँ मैं सिकंदर बोल रहा हूँ हाँ जी अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ काम है ऐसी बात नहीं है कि कह रहे थे जो वहाँ मद्रास वगैरह हाँ अएँ हाँ जी हाँ जी ह्म्म बच्चे के लिए अच्छा जी जी अच्छा ह्म्म अच्छा ह्म्म ह्म्म हाँ हाँ वो अपना ही बच्चा था फिर सोचे जो उसी में जो हैं हम भी अपना बच्चा को जो है दे दें और सब जो वहाँ पर टीकाकरण भी होता है ना वो सब अच्छा अच्छा अच्छा ये उसमें देने का कारण तो देने का कारण ये है कि उसमें और कोई सुख सुविधा आऍं हाँ हाँ हाँ बच्चे उसे अपना उसमें जो हैं जो हैं देने के बाद अच्छा वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है एन जी ओ में अच्छा ह्म्म ह्म्म हाँ अच्छा ठीक है तो उसी में जो हैं बच्चे को देना चाहते हैं बच्चे को देंगे और ठीक है उनके ठीक है कीजिए बात और कीजिए ठीक है ठीक है और बात कीजिए हाँ तो ठीक है तो आएँगे ना तो उसके बाद ही जाे हैं बात आकर के ही अब फोन पर उतना बात क्या करेंगे अब आएँगे तो आमने सामने जो बात होगी वो आ प्लस जी और जो जो जो आमने सामने बात होती वो वो जो मोबाइल से बात होती है वो अंतर हो जाते हैं ना हाँ अंतर होता है तो इसीलिए जो हैं हम आ रहे हैं आएँगे तो वहीं पर सामने ही बात होगी हर चीज़ देखेंगे सुनेंगे अपना आँखों से कैसे क्या है नहीं है हर चीज़ जाे है अच्छा रहता है मोबाइल से बतियाना आ मुँह से आमने सामने जो बात होती है वो तो हाँ